हलो कि अहाँ उगना कैबसँ बाजि रहल छी हम एगो कैब बुक कयने रहौँ जाहिमे एखन तक एखन तक कॉल नहि कॉल नहि उठेलाह ड्राइवर कॉल नहि उठेलाह हमरा आओरके हमरा काल्हि भोरे जयबाक यए भट्टपुरासँ जनकपुर जाहि जाहिमे अहाँ हुनकासँ पूछि कऽ कहू जे ओ जेताह कि नहि